इसकुल बनल छै कि बहुत बढ़िआँ हइ इसकुलमे कोनो दिक्कत नहि हइ धियापुता जाइ लए तैयार हइ इसकुल बाथरूम नहि हइ इसकुलके अन्दर बाथरूमके दिक्कत हइ कलो नहि हइ कलके भी दिक्कत हइ कल नहि हइ कलके भी दिक्कत हइ बाथरूमके अन्दर आब इसकुलमे कोइ साधन नहि रहतै तऽ धियापुता कहांसँ जेतय पढ़य लअ आब अभी हइ सभ साधन इसकुलके तऽ सभ धियापुता सभ जाइ लए तैयार रहल बच्चा सभके पढ़यके लिए पहिले तऽ साफे नहि रहय कोनो कल रहै ने लेट्रिन बाथरूम रहै ओइके बाद तऽ एखनो खाना आर भी आब मिलै लगलै धियापुताके पहिले नहि मिलै रहै आब तऽ दै लगलै हँ मास्टर सभ आब टाइट भेलै हँ कोइ धियापुताके आब व्यवस्था कयलकै हँ ठीकठाक आब घर बच्चा आर सभ जाइ लए तैयार रहय हइ पढ़यके लिए पहिले साफे जाइ लए तैयार नहि रहैरऽ धियापुता आओर आब तऽ जाइ छीकै आब रोडो आर जे हइ सही भऽ गेलय हन मगर ओते तइयो नहि कयलकै हँ ठीकठाक ओते धियापुताके आब जाइ अऽ जाइ अबैमे दिक्कत नहि हइ तऽ आदमी सभ तऽ लागल छथिन आब देखियौ करय पड़ तऽ तैयार हइ आब कऽ देत तऽ आओर अच्छा बात हइ धियापुता पढ़ाइ लिखाइ भी आब थोड़ा बहुत ढङ्गसँ करय हइ पहिले तऽ बिलकुले नहि करय रहय पढ़ाइ लिखाइ आब पढ़ाइ लिखाइ चलै हइ इसकुलोमे पढ़य जाइ